हा जी हा हा चालू रखो हिकिड़ो मिनट हा तव्हां केरु

ओ चोवीह नम्बर वारा हा हा हा हुकुमु कयो दादी त ॾिसो पहिरीं हूं हूं ॾिसो मां त हींअर आहियां बिज़ी तव्हां कमु कयो मां तव्हांखे ॿुधायांव थो ईअं कयो तव्हां पहिरीं तव्हांजो मेन बोर्ड जेको लॻलु आहे न एम सी बी वारो उते तव्हां अन ॾिसो कोई एम सी बी हेठि किरियलु आहे छा सभु मथे आहिनि सभु मथे आहिनि हुते जितां स्पार्क निकितो हुते कुझु कारांए वारांए आहे छा हा पोइ ठीकु आहे मां ईंदुसि पर हाणे मूंखे लॻंदो टाइम छो त अॼु हींअर मां जिते आहियां हुते त अॼु जो ॾींहुं पूरो थींदो सुभाणे ऐं पणींअ ॿ ॾींहं वरी मां मुंधर आहियां हले ॿ ॾींहं थधे पाणीअ सां सनानु न हले मां त दादी ॿारहां ई महिना थधे पाणीअ सां सनानु कंदो आहियां ॿ मिनट सोचणु ॾियो सोचणु ॾियो ॿ मिनट मूंखे अड़े ॿ मिनट सोचणु त ॾियो ऐं गीजर त ॾिसो स्पार्क थियो आहे त गीजर खणी वञिणो पवंदो माइक्रोवेव बि खणी वञिणो पवंदो रही ॻाल्हि बाक़ी अंदरि हुते इंटरनल छा प्रोब्लम्स आहिनि उहो ॾिसिणो पवंदो अची करे त हाणे कमु कयूं था हिकिड़ो ॾिसो हाणे मां त कोन अची सघंदुसि पर मां ॿिए कंहिं खे मोकिलियांसि थो ॾिसी करे कोई हथीको माण्हू उहो फ़ॉल्ट ॾिसे अड़े भई सॼो घरु ई बंदि आहे घरु ई मटायो न खणी ठीकु आहे ठीकु आहे कमु कयां थो मां माण्हू मोकिलियांव थो हिकिड़ो उहो ॾिसी थो वञे पहिरीं फ़ॉल्ट छा आहे ऐं हथोहथु हू माइक्रोवेव ऐं गीजर खणी वेंदो लाहे करे पोइ ॾिसूं था रिपेयरेबल आहे की छा आहे केतिरो आहे कमु ऐं उहो जेको हूंदो पोइ ॿुधाईंदोसांव ॾिसी करे त इहे एस्टीमेट ॾींदोमांव उनजो ख़र्च जो पोइ खणी ठाहींदासींसि ऐं त बि ॾींहं ॿ जो टाइम लॻी वेंदव तव्हां इहो सम्झी करे हलो त हाणे तव्हांखे जीअं करिणो हुजे मैनेज कजो ऐं फ़ॉल्ट जो जेको बि हूंदो उहो ॾिसी करे तव्हांखे हुते ई ॿुधाईंदो पोइ जेको हूंदो सामानु वठी करे पाण ई रिपेयर करे वेंदव प्रेस वग़ैरह सभु हलंदव बाक़ी माइक्रोवेव गीजर में हिकु ॿ ॾींहुं लॻी वेंदो ठाहिण में अड़े मुसीबत आहे कमु कयो हिकिड़ो भला स्टैंड बाय त हिकिड़ो गीजर ॿियो लॻाए थो वञेव पोइ जेसिताईं हू ठहे चङो हाणे हरि ओम ओके ओके हा हा पक